पहले जो महिलाएँ थी गाँव की महिलाएँ जो थी वो लाल मिर्च की पाउडर उसको धूप में सुखाकर और ऊखल में कूटकर और उसको मसाले बनाती थी और एक जगह सब बैठकर गप्पें करती थी और ये सब मसाले बनाती थी वो जो थी वो पहले उसको बहुत सुंदर से धूप में सुखाकर उसके बाद उसको एक जगह एकत्रित करके और सब महिलाएँ ऊखल में देकर उसको कूटती थी और उसे मिर्च का पाउडर बनाती थी हमें बहुत उस समय अच्छा लगता था जो कि सब महिलाएँ एक जगह बैठकर और इसका काम करती थी और बहुत ही सुंदर और सुंदर व्यवस्था थी जिसे करने में बहुत ही अच्छा लगता था अब जो है वो बहुत ही हानि बहुत उसको हम अब जो है मशीन में पीसते हैं पहले जो था वो ऊखल में देकर उसको पीसा जाता था और अब सुविधाएँ के लिए हम क्या करते हें उसको मशीन में देकर उसका पाउडर बना देते हैं और बनाते हैं हमें स्वादिष्ट और लाभदायक वही था जो एक जगह सब महिलाएँ बैठकर और उसको पीसती थी और उसे बहु खाती थी तो अच्छा लगता था और लाभदायक भी होता था हमें वैसा ही करना चाहिए और वैसा ही पाउडर बनाना चाहिए जिससे कि शरीर के लिए लाभदायक हो हाथ मशीन वाला जो पाउडर होता है बहुत ही हानिकारक होता है और हाथ से बनाया गया जो मसाले हें वो शरीर के लिए लाभदायक होता है हमें हाथ वाला ही ऊखल में जो बनाता है उसका ही पाउडर का उपयोग करना चाहिए जिससे कि शरीर के लिए लाभदायक हो और हम स्वस्थ रह सकें